आङो संनो गोरा मोननाया माने अनला ओंख्रिबानो तान मोनो आरो अनला ओंख्रि थारमाने मानसियाबो परियाल माखा अनला ओंख्रि जानोबो बुरैब्लाबो संनोबो बायो ओरैनो थायो आलानि थायो बिनि थाखायनो संनो बायो आरो बिनि खामानिया बिराद बारा खारै हो अनद्ला दे दिंखि सौ बायदि बायदि खालामनांगौ बेनिखायनो बायो आरो जिखुनु मैद्रुफोर रुनो बा जिखुनु आलुफोर जिखुनु फाजा एवनो लाफा मैगं संनो बेफोरबादिखौ संनो आरामसो मोनो सबाइखो थारमाने अनला होवा जोंनिया सबाइ मैंगंखो माबानानै लथबथब संगोन आरो माबा अनद्ला होनाय बिदि जब जबहै बिखौबो आं गोरलै मोनो संनो आरो बिदि लाफा ओंख्रिखौ संनो गाहाम मोनो लाइ ओंख्रिखो मैद्रु संनो गाहाम मोनो अन्द्ला संनोबो तान मोनो खारि होना जे अनद्ला संनांगौ बेखो गोब्राब मोनो आरो बायो आरो सम लायो बिनिखायनो बायो बेनिफ्राय आरो बे माखासेखौनो मावनानै जादों मा ओंख्रिखौ संनो गोरा मोनो माने बे माबा अनद्ला ओंख्रिखौनो संनो गोरा मोनो गोरलै माने बे लाफा मैगं मैद्रु माबाफोरबो दालि बेफोरखौनो संनो गोरलै मोनो आरो रुबाय बास थाव माहाय सेरबाय बेफोरखौनो गाहाम मोनो आरो आराम आङो दालि ओंख्रि सङो आरो ओमफ्राय सबाय ओंख्रि संगोन लाफा मैगं संगोन मुलानि दिनाव मुला बिदि मुला फाजा एवगोन आलुफोरजों बिदि आरो आरो अनला संनो नांगौबा हानो नांगोन अनद्ला सौनो नांगोन दिंखिआव आरो खारै होनानै संनो नांगोन माब्लाबा आरो खारै गैयाबा आदां गादां जानोसै खारै संबाबो जांग्रांगां जाजालिया बिबायदि जायो आरो घटनाया लाफाखौ आरो लाफाफोरा लहरा गुदुं खामनानै थाव एसे होबाय होनानै भाजा सेरनाय बिदि सेरनानै थोरसि खोबना होबाय संख्रि खारबाय हालदै माहाय एसे माबाना होनानै बेवहाय फानलु देयो ना मा देयो देनानै रुनानै रुनानै गोमो जादलायोरा बुसथुआ गोमो जानानै मैद्रु बनायबाय आरो बेनो गोथाव जाबाय जोंनि थाखाय ओमफ्राय लाइ मैगं संनोबा आरो बे अनद्ला देनांगौ फिथा गुन्दै बेनो